अहाँ गाड़ीवला बजैत छियै अहाँ एलियै नहि पाँच बजे अहाँके टाइम जखन देने छलहुँ तखन अहाँ किया नहि एलियै हमर ट्रेन जे छूटि जायत तऽ अहाँकेँ फेर जुर्माना भरय पड़त से अहाँ आबि जइयौ टाइमपर हमरा फेर जयबाको अछि ने